मनुष्य सदखिन अपन जड़ जड़िसँ वापस जुड़ैत चाहैत अछि ओनाहि हम अपन हमहुँ अपन जड़िसँ वापस जुड़ै लेल चाहैत छी जेनाकि हमरा लेल हमर परिवार सभटा अछि आ आइ हम चूँकि हमर शादी भऽ गेलय तऽ हमरा लेल दूनो परिवार छथि हमर नैहरोक आ सासुरोक तऽ चूँकि सासुरसँ मनमुटाब होयक कारण बात ओतै नहि होयत अछि हमरा लेकिन अगर हम ठीक भऽ रहल छी आओर आगू हमरा अगर हम केकरोसँ जुड़ै लेल चाहे छी तऽ हम चाहे छी जे हमर जे रिश्ता बिगड़ि गेलै जे बात अथी भऽ गेल छै हम ओकरा फेरसॅं सम्हारि पाबी आ हमर नैहर सासुर दुनू ठीक रहै आओर ओहो हमरा समझैत हमहुँ समझिय हुनक ओ हुनका अगर कोनो तकलीफ हमरासँ होइ छनि तऽ ओ हमरा हम चाहे छी जे ओ खुलिकऽ कहैत जे अहाँसँ हमरा ई तकलीफ अछि अहाँ ई बदलाब करू आ हम ओकरा कऽ करि नहि कऽ पाबि तऽ ओहिमे हम भरिसक अपन प्रयास करि कियाकी अपन प्रयाससँ आदमी कोनो भी जे कठिनसे कठिन काम जे होइ छै ओकरा पूरा करै छै तऽ हम चाहबनि जे ओसभ अपन खुलिक कहैथ हमरा की जे हमरा दिक्कत अछि अहाँ ई नहि ऐना करू तऽ ठीक भऽ जेतै सभटा आओर हमरो ई अथी अछि जे अगर हमरा कोनो दिक्कत अछि हमरा कोनो परेशानी भऽ रहल अछि तऽ ओहो बातक ओ सुनैत आ ओहि बातक ओ बिगाड़थिन नहि ओकरा सम्हारैक कोशिश करथिन कियाकी हमहुँ तऽ एकटा लड़की छी हम छोट बहुत हमर उमर नहि भऽ गेलय आ उम्रो पर आदमी के ज्ञान हरदम बढ़ै छै तऽ अखन तऽ हमर सीखै आ समझैक दिन छी सही आ गलत करैक दिन छी तऽ ओ समझैत ई बातक खराब नहि मानैत ओ आओर हमरा समझा हम समझियन हुनका आ ओ हमरा समझैत हम बस एतबै कहै लेल चाहैत छी जे हम समझ एक दोसरक समझनाइ जरूरी छै अगर भऽ सकैया तऽ हमर रिश्ता फेरसँ ठीक भऽ जाय हम एतबै समझेने छियऽ अपन मोनमे